میں نے خالص کھانے کے لیے سفر حیدرآباد ڈلی ممبئی اور بھی ایسی جگہ سفر کیے ہیں اگر بات کریں حیدراد جانے کی تو میں صرف وہاں کھانے کے لیے گیا تھا وہاں کے بریانی بہت ہی مشہور وہاں کے قورمہ وہاں کے اور بھی بہت سی ڈشیں جو کافی مشہور ہیں جب میں وہاں پہنچا تو بہت ہی مزےدار بریانی کچھ بریانی ایسے تھے جو مسالےدار تھے کچھ بریانی ایسے تھے جو بغیر مسالے کے تھے اگر بات کی جائے مسالےدار وال بریانی کی تو بہت ہی لذیذ اور ذائقےدار تھے اور اگر بات کی جائے بگیر مسالےدار کی تو بہت ہی اچھے اور شاندار کھانے میں تھے اگر بات کی جائے دلی جانے کی تو میں نے وہاں پایا نہاری قورمہ بہت سی ایسی دیشیں تھی میں نے وہاں اچھے طریقے سے کھایا بھی اور بہت ہی مزے لیا وہاں اگر بات کی جائے ممبئی کی تو ممبئی میں میں نے بہت سے ایسے ڈیشیں کھائیں اور وہ سارے کے سارے ڈشیں ذائقےدار اور مزےدار تھیں